جدید دور میں برتن مختلف قسم کے مواد سے بنائے جاتے ہیں جو ان کی مخصوص خصوصیات اور استعمال کے مطابق منتخب کیے جاتے ہیں عام طور پر آج کل ہمارے دور میں یعنی آج کل کے جدید دور میں برتن بنانے کے جو مواد ہوتے ہیں یعنی جن چیزوں سے برتن بنائے جاتے ہیں اور ہر گھروں میں استعمال ہوتے ہیں وہ ایک تو اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں اسٹیل کے آج کل ایسے برتن آ رہے ہیں کہ اس میں رنگ نہیں لگتا ہے کیوںکہ پہلے بہت شکایت آ رہی تھی کہ اسٹیل کے برتن خراب ہوتے ہیں اس سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے تو اب اس کو اور بہتر کر دیا گیا ہے اب اسٹیل کے عمدہ برتن آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اسٹیل کے برتن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دنوں تک گھروں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں خود ہمارے گھروں میں اسٹیل کے برتن بہت ہی زیادہ دنوں تک استعمال ہوتے ہیں کافی سالوں تک یہ برتن جاتی ہے اسی طرح المونیم کے بھی برتن ہوتے ہیں یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سستے ہوتے ہیں اسٹیل کے برتن مہنگے ہوتے ہیں لیکن المونیم کے برتن کافی سستے ہیں لیکن چمک دار ہوتے ہیں اسی طرح آج کل پلاسٹک کے بھی برتن ہوتے ہیں جو بہتر نہیں ہوتے ہیں ان کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح شیشے کے برتن کانچ کے برتن بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اب تو وہ زمانہ پھر واپس آ رہا ہے یعنی اور اب تو وہ زمانہ پھر واپس آ رہا ہے یعنی مٹی کے برتن پھر گھروں میں واپس آ رہے ہیں اسی طرح لکڑی کے بھی بعض برتن بہت عمدہ ہوتے ہیں یہ تمام برتن ہیں جو میں جانتا ہوں اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے مواد کے برتن استعمال ہو رہے ہیں